मेरा पसंदीदा पत्रिका दैनिक भास्कर है क्योंकि उसमें सभी प्रकार की खबरें होती हैं और एक विस्तार रूप से बताए जाती हैं जैसे कि हमारे लॉकल की जो खबरें हैं ग्वालियर की तो उसके लिए उसमें एक अलग से पत्रिका प्रसारित की जाती है जिसमें ग्वालियर की सभी प्रकार की छोटी छोटी बड़ी सारी खबरें दी जाती हैं हम जब भी घर पे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यही सबका रहता है कि हमको खबर जाननी है कि आज क्या हुआ या फिर क्या होने वाला है आगे तो चाय के साथ बैठ कर हम ये पढ़ते हैं तो दैनिक भास्कर एक अच्छा पत्रिका है जिसमें सारी प्रकार की खबरों का संपादन एक विस्तार से किया जाता है तो ये मुझे बहुत पसंद है इसमें और भी छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए रहते हैं जैसे कि आपको कुछ करना चाहते हैं आप या आपके कुछ भी स्टॉरी है लिखने का कुछ है तो उसके लिए भी उसमें पूरी डिटेल दी रहती है कि आप उसमें संपर्क करके अपना वो भी उसको दे सकते हैं तो ये दैनिक भास्कर का मुझे बहुत अच्छा लगता है